हा साईं जय झूलेलाल मां अजमेर घुमणु आई आहियां हिते मूंखे दरगाह ॾिसणी आहे त उनजो छा पंहिंजो किरायो आहे ऐं तव्हां भई मूंखे स्टेशन तां वठणु ईंदा या छा जीअं ॿुधायो तव्हां जो टेक्सीअ जो छा प्रोसीजर आहे अच्छा मूंखे ऊअं त दरगाह ॾिसणी आहे त उनजो किरायो घणो वठंदा तव्हां ॿुधायो अच्छा मां पुष्कर जे बारे में कुझु ॿुधो आहे भई उते पुष्कर बि माना सुठो आहे त उहो बि घुमाईंदा इनमें ई अच्छा दरगाह खां शुरू करिणो आहे पाण खे माना दरगाह पहिरीं पहुचणो आहे उनजे आसे पासे जीअं तव्हां ॿुधायो पिया अच्छा तव्हांजो तव्हां किरायो ॿुधायो साईं त पोइ मां भई सोचियां उन बारे में पूरे ॾींहं जा चार हज़ार रुपया पाण किथे बि हलूं उहो तव्हां सभु ॾेखारींदा अच्छा तव्हां किलोमीटर जे हिसाब सां चार्ज कंदा आहियो छा अच्छा त थोरो सही ॿुधायो रेट चार हज़ार त साईं थोरो वधीक पियो लॻे तव्हां थोरो अगरि घटि कंदा त पोइ असांखे अजमेर चवंदा आहिनि दरगाह त स्टेशन जे आसे पासे में ई आहे ऐं ॿिया बि शायदि को परियां कोन आहिनि स्थान जॻहियूं आसे पासे में ई आहिनि अच्छा तव्हां इहो तारागढ़ जो किलो बि मां ॿुधो आहे ॾाढो सुठो आहे हिते ई शायदि पृथ्वीराज स्मारक उन ई रस्ते ते ई थो पवे त उते बि वठी हलंदा असांखे अच्छा साईं मां ॾाहिर सेन जे बारे में ॿुधो आहे हिते कोई स्मारक आहे सुठो भई दरगाह ॾेखारे पोइ पाण उन पासे बि हलूं उहो बि कवर थी वञे अच्छा इन ई इन ई चङो ठीकु आहे अच्छा चङो ठीकु आहे तव्हां त चार हज़ार तव्हां चओ था त मां टे हज़ार पंज सौ रुपया फ़िक्स कयांव थी मां टाइम तव्हां खे ॿुधाए छॾींदीमांव फ़ोन करे वरी इहो हलंदो न साईं अच्छा उहो सुठी तरह घुमाईंदा त पोइ ॾिसो पंज सौ मथे बि ॾींदासीं पर हाणे तव्हां हाली त टे हज़ार पंज सौ में मञो अच्छा साईं पर तव्हां जी टैक्सी टाइम सां खपे ऐं तव्हां जी ए सी टैक्सी अथव न ठीकु आहे साईं मां तव्हां जो नम्बर तव्हां खे फ़ोन कयांव थी मुंहिंजी ट्रेन केॾी महिल अचण वारी आहे चङो ठीकु आहे साईं मां बिल्कुलु पंहिंजो ॿुधायांव थी पंहिंजो टाइम ऐं नम्बर ॿुधायांव थी तव्हां मूंखे हुते मिली वञिजो स्टेशन जे ॿाहिरां ई ठीकु आहे साईं ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं ओके